میں نے روزگار کمانے کا طریقہ یہ سیکھا سب سے پہلے میں نے ٹیوشن پڑھانا اسٹارٹ کرا تھا پہلے میں بچوں کو فری میں پڑھاتی تھی ایسے ہی تھوڑا بہت پھر اُنہیں دھیرے دھیرے میں نے تھوڑے پیسے بڑھانے اسٹارٹ کر دیے پھر فیس وغیرہ لینی اسٹارٹ کردی ایسے دھیرے دھیرے میرے پاس پھر بچے بھی بڑھتے گئے پھر ایسے میرے کو میں نے کوئی تیز تہوار وغیرہ آتا تھا تو اُس میں مہندی وغیرہ لگانے چلی جاتی تھی اُس سے بھی میرے کو پیسے ملنے لگے پھر ایسے ہی میں نے دھیرے دھیرے سلائی سیکھ لی سلائی کے سوٹ وغیرہ آتے تھے وہ سِلنا ولنا سیکھ لیا تو لوگوں کے سلتے تھے اُس سے بھی مجھے اچھے خاصے پیسے مل جاتے تھے اور پھر اُس کے بعد کیا ہے میں نے ٹیلی وغیرہ بھی سیکھا جیسے ٹائپنگ وغیرہ کا آتا تھا ٹائپنگ وغیرہ بھی سیکھی پھر ایسے میں نے بہت سارے روزگار کے طریقے سیکھ لیے پھر ایسے ہی اب میں روزگار کا فیصلہ میں نے اِس لیے لیا کیونکہ میں اپنے آپ ان ڈیپنڈنٹ ہونا چاہتی تھی کہ میں اپنے خرچے خود اٹھا سکوں کہ اپنے پاپا وغیرہ پہ ڈپینڈ نہیں رہنا چاہیے میرے کو اِس لیے میں اپنے خرچے خود اُٹھانا چاہتی ہوں